अहाँके इलाकामे एयरनिकट कोनो प्रसिद्ध बजार वऽ बिक्री केन्द्र अछि जत पर्यटक घुमैत सकैति या ओ बजारमे वस्तु औसत या मूल्य कहाँ रहैत छै की ई सस्त छी अहाँ संकेत सुपर बजार भेलै किराना दुकान आओर मॉल मूल्य कम बेसी वऽ समान रहै छै